बर्तमान समें च असें जिन्हे भांडे दा प्रयोग करने ना रोटी बनाने आस्तै उंदे च आई जंदा सारे कोला पैहलें कुकर कुकरे च आसेंगी किश बी चीजा गी बड़ी तौले समें च जियां कि पैहले समें च कुकर नेईं होंदे हा अदूं असें किश बी चीज गी बुआलना होंदा जा किश बी उंदे च बड़ा टैंम लगदा हा हून उसदी सुविधा ऐ कम टैम बचाने आस्तै बनी गेदा ऐ कुकर कुकर कुकर च असें बी कोई बी चीज जियां दाल बुआलनी इक दो घंटे च जल्दी गै उब्बली जंदी उस तू बाद कुकर च चौल बी बड़ी तौले गै बनी जंदे जियां कि अस पैहले ंचौल बनांदे हे पतीले च चौल बनदे हे उंदे च अस ओहदे च पानी कड्ढना पौंदा हा फिर ओहदे च सारे प्रोटिन्स जेहडे़ हे इयां चली जंदे हे हून कुकर च अस एह् दिक्खी सकने आं कि पानी जेहड़ा ऐ ओह् ओहदे च गै रेही जंदा ते इयां गै पानी पांदे जिन्ना कि चौलें गी गी बनने आस्तै जरुरत होंदी ते ओहदे च सारी ओहदी पोशन जेहड़ा ऐ ओह् चौलें च गै रेही जंदा एह् असें कुकर दा इक फाय्दा ऐ फ्ही अस एह् दिक्खने आं कि कढ़ाई ज्यादातर अस यूज करने हां सब्जी सोब्जी बनाने च गै यूज करने हा तड़का लाने च उस तू बाद अस एह् आक्खी सकने कड़छी कड़छी सब्जी पाने आस्तै यूज करने तवा तवा अज्ज दे जमाने च असी तवे दा प्रयोग करने होन्ने ओहदे च असी पुलके बनाने आस्तै कन्नै जेहडे़ पराने जमाने च अस ई जेहडे़ जिनें भांडे दा प्रयोग करदे हे ओह हे मिट्टी दे भांडे होंदे हे जां पित्तल गलाई सकने आं लेकिन जेहड़ा पराने जमाने दे भांडे च टैंम बेशक मता लगदा हा लेकिन जेहड़ा भांडे च रोटी दा सुआद होंदा हा अज्ज दे समें च एह् जेहड़ी सुविधा जियां कि भांडे ना उंदे च जेहड़ी रोटी बनदी उंदे च इन्ना सुआद नेईं होंदा पराने जमाने च चाहे ओह् पराने हे लैकिन जेहडे़ हे साढ़े सैहत आस्तै साढ़े सुआद आस्तै बडे गै जिंदे च रोटी बनदी ही ओह् बड़ी गै जरुरत बनदी ही ते साढ़े शरीर आस्तै बड़ी शैल चाल्ली लगदी ही